अ हेल्ल' अ सोरमोनलाय औ दङ दङ मा बेदर नांगौ नोंनो औ दङ अ नोंबा माखौ लायो नङा नोंनो बेसे नांगौ आं होजोबनो हागोन अ दामाथ' जागोन जानाया दामखौ मिनथियो ना मिनथिया होमबालाय नोंलाय अ माने अमानि दामआ सारिस' बोरमानिया जाबाय सयस' आरो दाउनिया दुयस' आरसि किल' दाननाया आरो अमा बेदर लाङोबा खोमोन गोनाङा जाबाय सारे तिनस' आरो खोमोन गैयिया सारिस' नङा खोमोन गैयि नांगौना ना खोमोन गोनां नांगौ अ बे सारिस' आरो दा बर्त'मान अ सारिस' दै बावनो नाङा दै दस केजि ना आं रेदि खालामना दोनगोन नों गाबोन नौटा दसटासे बाजियाव फैदो नों आं नोंनो सुखाना दोनखानोसै ओं नों साइकेल लाबोयो ना मा लाबोयो लाबोबानो जाबाय नों जेबो सिन्टा खालाम नाङा नों मोनगोन खालि मनाल'सो लाना फै बास माबाफोर दङ नामा ए अ अ अ दे दे होनबा अ दे जाबाय दे